पुरानी पीढ़ी ये नहीं समझती कि अब उनकी उम्र ढल चुकी है और नई पीढ़ी के युवा ये समझने की कोशिश नहीं करते कि वे अब बढ़े हो गए हैं उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ चुकी है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच अंतर को कम करने का केवल एक ही तरीक़ा है कि पुरानी पीढ़ी के लोग को को खुद को पीछे रखना सीखना होगा जिससे युवा जगह ले सकें पूरे इतिहास में पुरानी पीढ़ियों के ज्ञान और अनुभवों को आ आगे बनाया जाता है जिससे स्वाभाविक रूप से अगली पीढ़ियाँ अगली पीढ़ियाँ की जागरूकता और ज्ञान बढ़ता है प्रत्येक युवा पीढ़ी के साथ नई पुरानी पीढ़ी के बीच आज ही नहीं बल्कि हमेशा से विषमता रही है पुरानी पीढ़ी में ये नहीं नई नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मध्य अंतर को कम करने हेतु व्यवहारिक समाज का प्रयोग करना होगा नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो अंतर वह समझ का है नई पीढ़ी के पास विभिन्न तरह की संभावनाएँ एवं चुनित चुनौतियाँ हैं एवं पीढ़ी के पास विभिन्न तरह की संभावना तथा चुनौतियाँ थीं संभावनाओं और चुनौतियों का यह उतार चढ़ाव क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कार्यों को जैसे व्यापार एवं सरकार द्वारा संभावित एवं नियोजित होता है नई पीढ़ी को जैसे जैसे दोनों नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी तथा युवा पीढ़ी के बीच जो अंतर है वह समझ का है पीढ़ी के पास विभिन्न तरह की संभावना नाए हैं नई पीढ़ी वाले हर रोज़ नहाने के बाद धार्मिक किताबें पढ़ते हैं सिर्फ़ एक महीना रोज़ पुरानी पीढ़ी के लोग पास आ आकर बैठेंगे पुरानी पीढ़ी के जो लोग होते हैं वह ज़्यादातर रामायण महा रामायण पढ़ना पसंद करते हैं और आजकल के लोग ज़्यादातर मोबाइल चलाना पसंद करते हैं पुराने पुरानी पीढ़ी के लोगों को ज़्यादातर संस्कृति के बारे में धार्मिक संस्कृति के बारे में पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है ग्रंथों के बारे में और पुरानी पीढ़ियों के लोगों को ज़्यादातर भगवान पर भरोसा होता है और युवाओं को नहीं है और नई पीढ़ी के लोग ज़्यादातर घूमना फिरना पसंद करते हैं और पुरानी पीढ़ी के लोग ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर जाना आना जाना पसंद करते हैं और नए पुरानी पीढ़ी के लोग युवाओं को धार्मिक के बारे में बताते हैं युग जे सतयुग के बारे में बताते हैं जो हो चुका है सतयुग है भगवान जी के बारे में बताते हैं अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और युवा पीढ़ी के लोग